ہندوستان میں فیشن کا رواج تو عام ہو چکی ہے فیشن اس طریقہ کا عام ہو چکا ہے کہ لڑکیاں سڑکوں پر مال میں ادھر ادھر بازاروں میں بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کے جو ہے ایک دم گھومتی رہتی ہیں ایسی ایسی رواج ایسی بے شرمی سے تو نظریں جھک جاتی ہیں ہمارے جیسے آدمیوں کی اور ہاں ہم کو ہم کو تو صرف سمپل صرف سمپل کپڑا پسند ہے جو کہ ہم آس پاس کے بازاروں سے ہم خرید لیتے ہیں اور وہی مجھے چاہیے